मैथिली हमर भाषा नहि हमर मायके भाषा अछि और मैथिली भाषासँ हमर संस्कृतिकेँ पहचान होइत अछि एतबे नहि जतेक विद्वान छथि आओर हमर जे संस्कृति अछि जे पसरल अछि हमर जे महान संस्कृतिसभ मैथिलीमे समाहित अछि तऽ हम कहि सकैत छी जे मैथिली भाषासँ हमर आओर हमर संस्कृतिके पहचान होइत अछि